सगळ्यांत चड किंमत जिणेंत कित्याक दिता हो प्रस्नच आयकून हांव चिंतपाक पडलें आतां ह्या काळांत म्हणचें जाल्यार सगळे लोक ब्रॅन्डेड कपडे ब्रॅन्डेड शूज नायकी पुमा आयफोन हेजे फाटल्यान लागता आनी हेजेर पयशे मोडटा पूण हांगासर किंमत म्हणजे पयशांची किंमत हांव गृहीत धरिना तर हांगा किंमत म्हणजे मोल कोणाक चड म्हत्व दिता अशें हांव गृहीत धरून वतां तर सगळ्यांत पयलीं हांव म्हाका किंमत दितां कित्याक हांव म्हजी काळजी घेतां हांव स्वताक खूश दवरतां स्वताची काळजी घेता स्वताक कितें जाय नाका तें पळेता कितून खोशी जातलें आनी खंयची गजाल म्हाका वायट दुखयतली तेजेर हांव लक्ष दितां जर खंयची गजाल अशी आसा की जातूंत हांव दुखयतलें जाल्यार हांव त्या गजाली कडेन पयस रावतां सो हांव सगळ्यांत चड किंमत म्हाका दितां कित्याक लागून कित्याक जर हांवें स्वताची काळजी घेतली जाल्यारूच हांव दुसऱ्यांची आपल्या मनशांची काळजी घेवंक शकतलें आनी म्हज्या मागीर आतां ती म्हाजी जिवलग म्हाजी मोगाचीं म्हाजी म्हाजी आवय म्हाजो बापूय म्हजी भयण आनी म्हाजी सगळ्यांत सगळ्यांत लागचीं म्हाजी इश्ट म्हजो फ्रँड जे म्हाजेर खूब जीव घालता म्हाज्या एका फोनाचेर केन्नाय तीं म्हाज्या दारान येवन रावतलीं आनी म्हाका विचारतलीं कितें जाय बाबा कितें जाता तुका म्हजे कडेन उलयतलीं सो तांकां हांव खूब मान दितां तांकां हांव खूब किंमत दितां म्हजी इश्ट म्हणजे तांच्या बद्दल सांगचे जाल्यार तांकां किंमत दिवची म्हणल्यार तेंकां केन्ना कितें गरज लागली जाल्यार हांव म्हाज्या कडेन जितलें जमता तितलेंच सगळें काडून दिवपी सगळें जाता तें तांच्या खातीर करपी इतलें हांव तांकां मानता कित्याक बेश्टे आज कालची इश्टागत न्हू ती ल्हान आसतनाच्यान आमी नर्सरींतल्यान थोडयां वांगडा आतां हांव वीस वर्सांचें तर इश्टागत आमची एकदम दोन तीन वर्सांचीं आसतनाच्यान कितले पावसाळे आमी वांगडा काडल्यात आयुश्यांतले सगळे उतार चडाव वांगडा आमी सामुरे केला त्या खातीर ते म्हज्या जिणेंत खूब म्हत्वाचे रोल निभावतात तेच्या मागीर हांव सगळ्यांत चड किंमत दितां ती म्हज्या हॅल्थाक कित्याक शीर सलामत तो पगडी पछास म्हजी हॅल्थूच म्हाका सपोर्ट करना जाल्यार आनी कितें उरलें आयुश्यांत सगळें केलें पयशे कमयले बरो जॉब केलो लग्न जालें इश्टागत केली बरे इश्ट जपले पूण तुमचे हॅल्थूच बरी ना तुमी फूल बॅड रेस्टीचेर आसा जाल्यार कितें फायदो तुमकां जर भोंवपाक जाय बरें बरें खावपाक जाय जाल्यार ताच्या खातीर तुमी तुमची हॅल्थ बरी दवरूंक जाय ते खातीर सगळ्यांत चड हांव इम्पोर्टंस म्हज्या हॅल्थाक म्हज्या जिणेक म्हाज्या स्वास्ताक दितां